जेनोबा जों रंजानाया दुखु खस्थ'खौ दोनथ'नानैबाबो समाव जों बोथोरखौ लानानै रंजायो मोसायो जेराव बैसागु बोथोर सौफैबा बावहायबो मोसायो गोसो होसारनानै आरो हाबा हुखाफ्राव जेला हाबा जायो बोथोर जायोबा अब्ला बावहाय जोङो दुखु खस्थ'खौ बावगारनानैबाबो जों गोसो होसारनानै गासिबो बावगारजोबनानै मोसायो बा रंजायो जों हाबा हुखाफ्राव गोसो होसारनानै रंजायो